हाँ मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी है जिसने मुझे भावुक कर दिया और कुछ समय के लिए मुझे रोना भी आ गया ये कहानी एक दुखी महिला की थी जो कि एक एक बहू के रूप में जाती है लेकिन उसके ससुराल वाले बहुत ही अमीर और लालची होते हैं उन्हें हर चीज़ में दहेज़ जैसी चीजों का लालच रहता है उसके घर वाले उसके ससुराल वालों की लालच को पूरी नहीं कर पाते जिस वजह से वह अपनी आत्महत्या कर लेती है और मर जाती है जिसकी वजह से उसके परिवार वाले बहुत दुखी होते हैं और उसके ससुराल वाले उसके पति की दूसरी शादी कर देते हैं और उन्हें अपनी बहू को खोने का कोई भी दुःख नहीं होता है किताब में यह पहलू मुझे बहुत बुरी लगी और मुझे भावुक भी कर दिया मैं रोने भी लगी